असांजे स्कूल में असांखे मैथमटिशन जे बारे में सेखारियो वियो उन में डॉक्टर रामानुज हिकिड़ा डॉक्टर हूंदा हुआ ऐं ॿिया हूंदा हुआ आर्यभट डॉक्टर आर्यभट ऐं असांखे साइंटिस्ट जे बारे में जेको सेखारियो वियो साइंटिस्ट जे बारे में डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराबाई डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ओमी बाबा ऐं कल्पना चावला इहे सभु साइंटिस्ट जे बारे में असांजे स्कूल में सुठे नमूने सां सेखारियो वियो आहे